जय झूले जीअं त अॼुकल्ह मिटीअ मां कला कीर्तियूं ॾीआ घोड़ा गणपति ठाहियां वेंदा आहिनि ऐं ठाहिण सेखारिया बि वेंदा आहिनि विच में असां हिकु एग्ज़ीबीशन ते वियासीं जिते मिटीअ मां ॾीआ उहो ठाहिण सेखारे रहिया हुआ ऐं गणपति जूं मूर्तियूं त असां बि उहो कोशिशि कईसीं हुते मिटीअ मां ॾीआ ठाहिरायां विया गणपति ठाही वई ठ गणपति ठाहिण में ॾाढी तकलीफ़ आई ॿ टे ॾींहं लॻा मिटी सुकी पई वञे या हुनजी सूंडु बराबरि न पई बिहे या हुनजो हिकु कनु अलॻि ऐं हिकु कनु अलॻि पियो बिहे त एग्ज़ीबीशन में असांखे हुन माण्हूअ ॾाढी मदद कई ॿ ॾींहं लॻाईं गणपति ठाहिण में त हुन खां पोइ कलर करण में सुकाइण में कलर करण में बि टाइम लॻो हुओ पर ॾाढो ही सुठो लॻो असां उहा कोशिशि कईसीं महालक्ष्मीअ में बि असांखे जीअं त मिटीअ जा घोड़ा खपंदा आहिनि त उहे मिटीअ जा घोड़ा बि असां ठाहियासीं पर वधीक मज़ो मूंखे एग्ज़ीबीशन में जेके ॾिआ अऊं गणपति ठाहिण जी कईसीं उहो ॾाढो वणियो हुओ